हाँ नमस्ते हम गाजीपुर से आए हैं हमें इलाहाबाद घूमना है चनडो

संगम घूमना है किस चीज़ से घुमाएंगी कितना पैसा लगेगा ऑटो से ही पाँच लोग हैं हम लोग इलाहाबाद में जितनी अच्छी अच्छी जगह है उतना घूमना है हाँ कितना कितना लगेगा बहुत ज़्यादा है कम नहीं होगा कम कर दीहिए सौ पचास पाँच लोग है फिर भी पाँच सौ रुपये सबको कम कर दीजिये सबका पाँच पाँच सौ रुपये एक लोग का सौ सौ रुपया कम कर दीजिये होटल दिखाएंगी

हाँ रूम बहुत है कम नहीं होगा कम कर दीजिये थोड़ा

नमस्ते